नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नानि सोमोन्दै बुंनो सानदों जोङो जेखाइ खबाइ लानानै ना ना सारनो थाङो ना गुरनो थाङो जोङो ना मोनो जोङो ना ना फिथिख्रि मोनो ना नास्राय मोनो ना बामि मोनो थुरि मोनो खुसिया मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो गासिबो मोनजोबो आरो जोंनि जोङो नाखौ सारनानै लाबोयोब्ला जोङो बिदिनो जेखाइ खबाइ सुस्रांबाय माबाय सुबाय माबाय आरो हाथायाव जोंनाथ' हाथाया खाथिखानालाय बाहाय फानहैबाय आरो जोंनि बे गामियावनो हाथाय दंखायो खाथियावनो आरो बे हाथायाव ना दखान दंखायो बे नाया उम एकस' थाखा फवा अबेबाया एकस' बिस एकस' थ्रिस बिदि आरो नास्रायफ्रा बोथियाफ्रा एकस' बिस ना सालाननिबो मोनखायो बायदिसिना मोनखायो ओरैनो ओमफ्राय जों लकेल ना गुरनानै फाननाय सारनानै फाननायफोरखौ जोङो दाम बांसिन मोनो आरो जों फवायाव एकस' बिस एकस' थ्रिस बिदि मोनो आरो आरो जोङो अनेख मोजां मोजां ना सारो ना गुरो बेबायदि खालामो आरो जोङो बायदिसिना ना मोनोनालाय ना नायै ना दाम जागोन नास्राया नास्राय मागुरा मागुर खुसिया खुसिया आलदा आलदा दाम जागोन जोंना हाथायाबो खाथिखा आरो जोंनि बाजार खाथिखानालाय बे बाजारावनो लांबाय फानहैबाय जोङो दा बायदिसिना सम' खांख्राइ बायदिसिनाखौबो फानो खननानै आरो खांख्राइ हमनानै एबा जावनानै फानो बेबो दाम दंबावो जों दा बाजार खाथिखाय बायदिसिना जोङो खालामो ना फानो सारो दा बेनो आरो सालाननि नाफ्राबो दाम गोसा अबेबा लकेलनो अबेबा सालानिनो दाम फवायाव साथि थाखा सतर थाखा अबेबा एकस' थाखा फसाथर थाखा बेबायदि लायो आरो माबा सालानि नाफ्राबो आरो लकेलफ्राथ' बांसिनानो लकेल सारनानै फाननो हायोब्लाथ' बांसिन नानि नामफोरखौथ' आं खोनथाबायानो मोनथिबायानो दा आङो बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय